جی ہاں کھانے کے لئے خصوی طور پر میں نے کیرلہ کا سفر کیا تھا وہاں پر مجھے آ بے حساب ڈیشس پسند آئی اُن کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں کیرلہ کا دوسا مشہور ڈیسس میں سے ایک ہے یہ ایک کریب کی طرح ہوتی ہے جو چاول اور ادرک کے آٹے سے بنائی جاتی ہے اور عمومًا سانبر کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور ایک ہے اپم ایک چھوٹے پیسے کے چمکدار رومالی نماں ڈش ہوتی ہے جو کہ چاول کے آٹے سے بنتی ہے اُسے سالن یا چٹنی کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور سانبر سانبر کیرلہ کی ترکاری اور رسمی چٹنی ہوتی ہے جو کہ مصالحے دال اور سبزیوں کی ملاوٹ سے تیار کی جاتی ہے اور اُس کے ساتھ ساتھ پوتو بول کر ایک آتا ہے ڈش میں پوتو ایک ایسی ڈش ہے جو کیرلہ کی معمولی نسیبت کے ساتھ نوش کی جاتی ہے اُس میں چاول کا آٹا استعمال ہوتا ہے جو کہ چھلنے میں بھر کر بخاری میں بنایا جاتا ہے اور عمومًا گرما گرم دودھ یا سانبر کے ساتھ کھایا جاتا ہے اُسی کے ساتھ اور ایک ڈش کا نام میں آپ کو کہتا ہوں کوزمبو یہ قدرتی مصالحے کی ملاوٹ سے تیار کی جانے والی چٹنی ہے جو کہ دال یا سبزیوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور اُسی کے ساتھ ملیگئی پودی ملیگئی پودی ایک مصالحہ ہوتا ہے جو کہ چاول دال اور مصالحوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور اُسے چٹنی یا ایپام کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور اُسی کے ساتھ فش کڑی بھی وہاں کی بہت مشہور ہے کیرلہ میں مچھلی کے کئی انواع کریز بھی تیار کی جاتی ہے جو کہ مختلف مصالحوں اور ترکیبوں سے پکائی جاتی ہے ترکیبو کہیے یا ترکاری کہیے دونوں ایک ہی معنٰی ہے